सिंधी भाषा ख़तमु थींदी थी वञे जंहिंजे करे कोई किथे थो रहे कोई किथे थो रहे कोई मराठी में थो ॻाल्हाए कोई गुजराती में थो ॻाल्हाए त कोई ॿाहिरि जे देशनि में वञी करे इंग्लिश मे था ॻाल्हाइनि जंहिंजे करे कोई सिंधी में ॻाल्हाए कान थो सिंधी किताब ठहणु बंदि थी विया आहिनि सिंधी स्कूलूं बंदि थी वियूं आहिनि जंहिंजे करे ॿार सिंधी सिखी न था सघनि तंहिंजे लाइ असां खे सिंधी किताबूं पुराणी सिंधी किताबूं संभाले करे रखिणी खपनि ऐं हुन किताबनि द्वारां बारनि खे सिंधी जो ज्ञानु ॾियणो खपे सिंधी स्कूलनि जो सिंधी स्कूलूं चालू करणु खपनि शोशल शोशल मीडिया सां सोशल मीडिया जो उपयोग सां सभिनि खे सभिनि ॿारनि खे सभिनि खे सिंधी जो सिंधी सेखारणु खपे जंहिंखां सिंधी जो ज्ञानु वधे इअं असां सिंधी समाज जो प्रचारु करे सघूं था